جی بالکل بات کر رہا ہوں

جی بھائی طاہر بولیے جی جی دیکھیے اس کا اس کے لیے اس کے لیے ہم اس کے لیے ہمارے پاس اس کے لیے ہمارے پاس پیکیج رہتا ہے آپ کو ونڈے چاہیے مطلب پورے دن کے لیے چاہیے آپ کو یا ون ویک کا چاہیے پورا دلّی گھومانے کے لیے آپ کا یہ بتائیں آپ کا کیا پلان کیا ہے مطلب آپ کو کتنے لوگ ہیں آپ اچھا اچھا اچھا ایک ہفتے کا آپ کو پلان چاہیے وتھ ہوٹل اچھا دیکھیے آپ کو ایک تو آپ کو ہمیں ہمارے یہاں سے ایک کیب بک کرنی پڑے گی کیونکہ وہ پورے پورے دن آپ آپ کے ساتھ رہے گی پلیس پلیس ٹو ہوٹل ہوٹل ٹو پلیس آپ کو ڈروپ کرے گی پک اپ کرے گی وہ ٹھیک ہے تو آپ کا ون ویک کا چارجز آپ کو پڑے گا فورٹی تھاؤزینڈ جی فورٹی فورٹی تھاؤزینڈ پڑے گا آپ کا ون ویک کا کیونکہ جی جی ہوٹل چارج بھی رہے گا اس کے اندر جی کھانے کھانے کا انکلیوڈ نہیں رہے گا کھانا آپ کی طرف سے رہے گا ڈنر ہو لنچ ہو یا پریک فاسٹ ہو وہ آپ کا خود کا رہے گا اور صرف ہمارا ہوٹل کا چارجز رہے گا اس کے اندر اور کیا کہتے ہیں کیب کا چارجز رہے گا ڈیپینڈ کرتا ہے آپ انووا انووا بک کر رہے ہیں یا جو کوئی بھی کار بک کر رہے ہیں وہ آپ اس پہ ڈیپینڈ کرتا ہے ایک بجے آ جائیے ٹھیک ہے ون وا فورٹی تھاؤزینڈ میں ہمارا ہو جائے گا آپ کا پیکج اب بتائیے کب کا آپ کا پلان ہے کب میں بک کروں اچھا اچھا ٹھیک ہے آپ آئیے آپ مجھے ون ویک آپ کو پہلے بتانا پڑے گا کیونکہ ہمارے پاس بزی زیادہ رہتے ہیں لوگ کیا کہتے ہیں پیکیج زیادہ رہتے ہیں پینڈنگ میں بھی آپ کو ون ویک کم سے کم آپ کو پہلے بتانا پڑے گا تاکہ ہم آپ کا پیکج جو ہے بک کر سکیں اچھا اچھا ہم تھٹی فائیو تھاؤزن پہ ڈن کرتے ہیں اگر آپ کو کرنا ہے آپ انٹرسٹڈ ہیں تو آپ بتائیے میں پھر آپ کا جو آپ کا کچھ ڈیٹیلس وغیرہ ہوں گے فام وغیرہ ہوگا تو آپ میں آپ کو میل کر دوں گا پورا انوائس وغیرہ آپ مجھے میل پہ فاروڈ کر دینا جیسے بھی ہوگا ہاں دو دن پہلے آپ کو کنفرم کرنا ہوگا کیونکہ ہمارے کچھ فارملٹیز وغیرہ ہوتی ہیں وہ ہم ہم آپ کو پوری کروائیں گے وہ میل کے تھرو ہو یا کیا کہتے ہیں آف لائن ہو ہم آپ کو بتا دیں گے جیسا ٹھیک ہے میل پہ ہم انوائس انوائس وغیرہ آپ کو بھیج دیں گے تو آپ اس کے اکاڈنگ اس پر رپلائی کر دینا اور پھر ہم آپ کا پیکج ڈن کر دیتے ہیں اوکے تھینک یو